पंजुवीह ॿारहं ॿ हज़ार टे टीह टे उणिवींह सौ छावंजाहु पंद्रहं हिकु ॿ हज़ार नव ॾह उणिवींह सौ नवे हिकु सत ॿ हज़ार उणिवींह